हॅलो हय आमच्या ड्रायव्हराची वागणूक खरी बरी आशिल्ली आं ताणें आमकां आमकां हॉटेल सुद्दां दाखयलें खंय बरें जेवण मेळटा आनी ताणें आमकां आमचें सामाना वयर व्हरपाक सुद्दां मदत केली ताचे खातीर ताचें हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें आपलें काम भेस बऱ्या रितीन केल्लें आसा ताच्या खातीर परत एकदां देव बरें करूं